हैलो जय झूलेलाल साईं केर थो ॻाल्हाए अछा हा हा बिल्कुलु मोबाइल शॉप सां ॻाल्हायूं पिया हुकुमु कयो हा हा साईं असां वटि सभु वेराइटी अवेलेबल हूंदी आ तां ख़बर आहे असांजी दुकान में वीवो फोन ओपो जो फोन एमआई जो फोन सैमसंग जा फोन आई फोन सभु फोन आहिनि ॿुधायो साईं अघु तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ते अचो दुकान ते तव्हांखे अघु मार्किट खां सस्तो ई मिलंदो असां वटि फोन जेके आहिनि तव्हांखे घणी वेराइटियूं ॾिखारदा सी एस टैन भुलजी वेंदा के इन के ॿिया वेराइटी बि आहे ॾह हज़ार खां वठी अठ हज़ार ताईं जेका रैम में खपे उहो प्राइज़ उन जे हिसाब सां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं हाणे फोन ते प्राइज़ ते ॿुधाइणु फ़ाइदो कोन्हे हिते ई ईंदा विहंदा तव्हांखे चांहि वाय पीआरींदासीं ऐं अघ बि तव्हांखे घटि ॾींदासीं मार्किट खां ते अचो हिते दुकान ते बिल्कुलु ते मार्किट में भले अघु पतो करे अचो पोइ असां वटि अचो ऐं तव्हांखे असां सभु ॿुधाईंदासीं की कहिड़ो मोबाइल सुठो आहे कहिड़ो तव्हांखे फ़ाइदो थींदो कंहिंमें अघु घटि आहिनि कंहिंमें अघु वधीक आहिनि अचो दुकान ते अचो हा अचो अचो साईं हा पोइ अचो पोइ अचो साईं चिंता ई न कयो ॾह सिंधी भाउरनि लाइ छूट आहे ऐं जे तव्हांखे ईएमआई ते खपे उहो तव्हांखे कराए ॾींदासीं इंट्र्स्ट फ्री ईएमआई ऐं ऐं पाण सां गॾु हा पाण सां गॾु उहो बि खणी अचो क्रेडिट काड कोई हुजे त कंपनी जो त उहा बि खणी अचो एचडीएफसी आई सी आई सी आई बिल्कुलु बिल्कुलु आधार काड त खपंदी खपंदी साईं ईअं इंस्टॉलमेंट कोन ठहंदी न जय झूलेलाल अचो अचो साईं जल्दी अचो